हैलो हा जय झूलेलाल हा तव्हांखे छा खपे छो कॉल कयो तव्हां अच्छा अच्छा मां उहा प अच्छा मसाज कराइणी आहे तव्हांखे मालिश कराइणी आहे न त मां हा मालिश जो असांजे मां वटि न मूं वटि पूरी बॉडी जो त आहे हज़ार रुपए जो ऐं अगरि तव्हांखे कोई स्पेसिफिकली तव्हांखे ख़ाली कराइणी आहे त पंज सौ में कंदमि पुठी जी या पैरनि जी या मथे जी ऐं बाजू जी या मथ अच्छा हा हवा लॻंदी थधि हा मथे जी त ॿी सौ ॿी सौ जो थी वेंदो ऐं तव्हांखे न मालिश मिली वेंदी पूरी हा तव्हांखे केतिरे टाइम जे लिए खपे मतिलबु हीअं मूं वटि न स्टाटिंग शुरुआत जो आहे उहो ॿी ॿी मिंट सां लेके वीह मिंट ताईं ईंदी तव्हांखे वीह मिंटे जी खपे हा त हुन जो त मतिलबु टे साढा टे सौ रेट आहे ठीकु आहे तव्हांखे न ॿ सौ त आहे ॿी मिंटे खां पंजे मिंटे ताईं बट वीह मिंट जे लाइ त भई साढा टे सौ त ॾियो न तॾहिं त मज़ो ईंदो तव्हांखे मालिश में

हा हा तव्हां अचो मुंहिंजी न मां अचा या मतिलबु मां बि अची थी सघां छो की मां बि घरु घरु घर में वेंदी न न न न हिकु सौ न साढा टे सौ ई वठंदमि ऐं घर में अची करे मां करे वेंदमि तव्हांजे मथां जी मालिश

हा हा अगरि हा अगरि तव्हांखे मथे जी कराइणी आहे म त मां मथे जी मालिश करे वठंदमि ऐं तव्हांखे ॿी बि अगरि कोई तकलीफ़ आहे पीठी पीठ पुठे जी हथ जी या पैरनि जी न कमर जी कोई दिक़त हुजे और असांखे दर्द हुजे त हा हा हुन हा

हमम न साण न न मथे जी खाली जो मथे में वार में तेल लॻाइणो आहे मथे मथो मथो दॿाइणो बि आहे मां बॉय कट त ठीकु आहे बट मथो मथो न त मथे मथे त मथे खे त दॿाइणो आहे त महिनतु लॻंदी आहे न अऊं वीह मिंट दॿाइणो आहे त कुल जो कुलनि जी त हुन में एक्स्ट्रा सौ रुपए त ॾियणो पवंदो न तव्हांखे मां न मां तेल पाए मां पहिरियों तेल पंहिंजो तेल खणी ईंदमि ठीकु आहे बसि न न नुक़सानु न ॿई तेल वठी ईंदमि हिकु थधो हिकु गरम जो तव्हांखे ठीकु लॻंदो न पोइ मां लॻाए छॾिंदमि ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा ज़रूरु चलो मां अचा थी ओके ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल